नमस्ते सर ठीक है सर हमने सुना आपकी आपकी नई दुकान है कौन कौन सा कटिंग करते हैं आप कौन कौन सा कटिंग काट काटते हैं आप कहाँ पर दुकान है आपकी आपकी दुकान कहाँ पर है ओ कितना कितना चार्ज लेते हैं आप कितना पैसा लेते हैं काटने का बाल तो आर्मी कट आ आर्मी कट कितने का काटते हैं आप नहीं आर्मी कट कितने का काटते हैं आप और टू साइड और दाढ़ी वाढ़ी बना बनवा बनाते हैं आप स्टाइलिस दाढ़ी बनाते हैं न स्टाइलिस दाढ़ी बनाते हैं न आप अच्छा और सभी मसाज भी करते हैं ब्लीचिंग करते हैं ब्लीचिंग

ब्लीचिंग करते हैं और शादी वादी का वह मतलब लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट शादी का मतलब आपको शादी शादी में कहा जाए दूल्हे को तैयार करने की करते हैं आप तैयार तो अच्छे से तैयार कर लेंगे उसका अलग से चार्ज ले लेते हैं तो उसका कितना लेते हैं चार्ज

और मुंडन उंडन में बुला आएँ तो आते हैं आप मुंडन में मुंडन भी करवाते हैं तो आप सभी सभी मतलब चीज़ें करवाते हैं तो आपके पास हम आपके पास मतलब कैसे आएँ दुकान पर आएँ दूका दुकान पर हम कैसे आएँ दुकान पर आए तो आपसे बात होगी अगर हमें आपको बुलाना है किसी अवसर पर तो आपके पास आना पड़ेगा तो कल कल फ़ोन से भी आ तो पैसा कितना लेंगे आप अगर मुंडन में आना है तो ठीक है नमस्ते सर